भारत में कई सारे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे की क़ुतुबमीनार चार मीनार लोटश टेम्पल ताज महल और भी बहोत सारे लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल ताज महल है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है यह ताजमहल एक मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की यादों में बनवाया था उन के यादों में रहकर ही उन्होंने इस ताजमहल को बड़ी सुन्दरता से कई कारीगरों से बनवाया था और उन्होंने उस कारीगर के हाथ भी काट दिए जिन्होंने ताजमहल को बनाया था क्योंकि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है और प्यार का प्रतीक है इसी लिए टूरिस्टों का अट्रैक्शन बना रहता है